खामानिनि अनगायै आं जेब्ला न'आव थायो आं नफ्राव न' सिङाव थानाय माखासे सि जोमफोरखौ खनस्रांनाय आरो साब सिखोन लाखिनाय आरो सिथ्लायाव थानाय माखासे बिबारफोर बिबारफोरखौ नायस्रांनाय आरो दै होनाय आरो बेजों लोगोसे आङो जानायफोर जानायफोरखौ संनो जोबोद मोजां मोनो बेलासिफ्राव जानाय संनाय बिदिनो गुबुन गुबुन संनाय जायो जेरैहाय सावमिन म'म' आरो बेजों लोगोसे समाव आं इदलिबो बानायनो मोजां मोनो नैबेफोर बादि आरो जानायफ्रावबो आं एसे संनानै जानो मोजां मोनो बेजों लोगोसे रबिबार जायोब्ला आं बेरायनोबो मोजां मोनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिदिनो पिकसारफोर लानाय नैबेफोरबादि मोजां मोनो आरो आं